उत्तर प्रदेश में अगर आपको धन और निवेश की औ को करना है तो ज़ाहिर सी बात है पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग रोड अच्छा करना पड़ेगा दूसरा इलेक्ट्रिसिटी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि बाहर निवेशकों को आने के बाद यहाँ पर ज़मीन आसानी से मिल सके उन्हें जो ट्रांसपोर्ट रोड है जो उनके मुख्य स्रोत होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट रोड इलेक्ट्रिसिटी यह सब अगर उनको मिलेगा तो वह निवेश करने के लिए तैयार होते हैं और आसानी से उनको जितने सुविधा मुहैया करवाई जाए उतनी अच्छी होती है तो उससे क्या होगा निवेश आपका बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है इंवेस्टर आएंगे इंवेस्टर आएंगे तो धन भी आपका ऑलरेडी आपके पास आता रहेगा और दूसरा आपके पास धन के स्रोत के लिए निवेश आएगा तो ज़ाहिर सी बात है वह बैंक से भी अपने अपने लिए कुछ लॉन लॉन लेंगे आप एस बी आई है आर बी आई है वह लोग भी यहाँ पर निवेश करेंगे डेट फ़िर उसके बाद आप बाहर से जो इंवेस्टर आएंगे आप बड़ी कम्पनियों को उनको यहाँ पर आने का मौका दीजिए बाहर से लोगों को अपनी तरफ़ रूझान कीजिए कि भाई आप हमारे पास आइए हम आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे सिक्योरिटी देंगे तो अगर आप यह सब देते हैं कम्पनियों को इन यहाँ के वहाँ बाहर के निवेशकों को तो वो यहाँ पर आप आपके यहाँ पर निवेश करेंगे और आपके यहाँ रोज़गार बढ़ेगा और तरक्की होगी तो स्टेट में अगर आपको तरक्की करनी है तो बाहर के इंवेस्टरों को यहाँ पर लाना पड़ेगा और उनको ऑफर भी देने पड़ेंगे और दूसरी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट रोड है इसके उसको बेहतर और बेहतर बनाइए रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट रोड यह सब बेहतर बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा